जेनाकि हमसभ जानै छियै कि स्प्रिङ्ग भए गेलै ई सभ भए गेलै हमसभ ओकरासँ जम्पिङ्ग कए सकैत छिऐ ओना तऽ हम अपना जीवनमे नहि करल छियै लेकिन टी भी भए गेलै ई सभ तऽ देखल छियै कि हाँ केना करल जाइ छै लेकिन ई सभ बहुत नीक लागैत छै करैमे ओकरा सभकेँ खेल सकैत छिऐ हमसभ जम्प कए सकैत छिऐ दौड़ै कुदै छियै जेकरासँ हमर सभकेँ इन्टरटेनमेन्ट भी भए सकैत छै आओर अच्छा लागैत छै कि हमसभ अपन जिन्दगीमे एहन एहन चीज भी करै छियै जकरासँ हम आगेके बच्चा लोगके या फिर ककरो बताए सकैत छिऐ कि हाँ ई एना कए सकै छियै हम एकरा बारेमे एहन जानकारी छै हमरा हमरासँ कोइ पूछ सकैत छै हमरा कि हाँ हमरा ई आबै छै करैलऽ हम जम्प कए सकैत रहिऐ हमहुँ स्टील लाइफ ई सभ जिएल छियै मतलब अच्छा लागैत छै नीक लागैत छै कि हाँ हमसभ मतलब कए सकैत छिऐ